جی ہاں کچھ جگہ ایسی ہے جو بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت منفرد بھی ہے جہاں پر گئی تھی جیسے کہ شملہ کے پہاڑوں پہ اتفاق سے میرا جانا ہوا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں کی پہاڑی بہت ہی مشہور ہیں تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ وہاں پر چڑھیں اور وہاں سے جو ہے شہر کا نظارہ کریں تو ہم لوگ چڑھے اور وہاں کا دورہ کیے وہاں پر چڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں کو پہلے تو ڈر بھی لگا لیکن جو ہمارے ساتھ گائیڈ تھے انہوں نے ہم لوگوں کو سنبھالا اور وہ تجربہ میرے لیے بہت اچھا رہا وہاں پر سے جو وہ جو چڑھنے کا مقام تھا وہ جو وہاں کی چوٹی تھی وہاں سے شہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے بخوب انجوائے کیا چڑھنے میں اور اترنے میں اور ہماری تمام ساتھیوں نے ان کا خوب مزہ لیا